जे वॉरांनी बी म्हणजे झगड्यांनी बी सांडले अशे लोक सांडले आसतले ते आपल्या मातृभुमी कडसून दुसऱ्या जाग्यार पावले आसतले ते आपल्या कुटुंबा कडसून दुरावले आसतले तांच्या कडेन ना जागो आसतलो रावपाच्या खातीर तें खंयतरी झोपडी बांदून रावले आसतले थोडे बायलांचो बी रेप बी बलात्कार बी जाला आसतलो थोडी मेली आसतली थोडे लोक जखमी जाले आसतले थोड्यां कडेन आतां आतां जर आतांच्या ह्या युगान पळोवंक गेलें जाल्यार थोड्यां कडेन राशन कार्ड राशन कार्ड सुद्दां नासतलें आधार कार्ड नासतले ती अशी जगोंक जाय म्हणन जगता आसतली तांच्या कडेन ह्या गोव्यान रावता ऑर भारतान रावता हाचो प्रमाणपत्र सुद्दां थोड्यां कडेन नासतलो अशें खूब चॅलेंजीस आसा जे ते लोकांनी सहले आसतले